جب ہم اپنے باغ میں لگائے گئے پودوں اور درختوں کو کھلتے ہوئے اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیوںکہ ہم نے اس درخت کی شجر کاری چھوٹے پہ کی تھی اور وہ درخت دھیرے دھیرے تناور ہو کر کے ایک بڑے شجر یعنی ایک وہ پودا تھا جو ایک تناور درخت کی شکل اختیار کیا اور ہمارے سامنے اس کے پھول اور پھل آنے لگے تو وہ ہمیں دیکھ کر کے بڑی خشرت اور شادمانی ہوتی ہے کیوںکہ یہ میں محسوس کرتا ہوں اپنے آپ میں کہ ایک دن تھا کہ اس کو ہم نے لایا تھا اور اس کی نازک پنکھڑیاں پنکھڑیاں تھیں نازک اس کے پتے تھے ملائم پتے تھے اور اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باغ میں اس کو لگایا تھا نصب کیا تھا اور آج یہ ہمارے سامنے تناور درخت کی شکل میں کھڑا ہوا ہے اور ہمیں پھلوں سے اور پھولوں سے ہمیں فائدہ اور فائدہ پہنچا رہا ہے مستفید کر رہا ہے